जय झूलेलाल मां भाविका थी ॻाल्हायां मां तव्हांजी टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी में हिकु पंहिंजी कैब बुक कई हुई हिकु मूंखे ऐं मुंहिंजी फैमिली खे सभिनि खे घुमणु वञिणो हुओ त आगरा ताजमहल ॾिसण असां दिल्लीअ मो आहियूं त असांखे सुबुह जो अर्ली मॉर्निंग सुबुह जल्दी वञणो हुओ त असां कैब वारे खे राति जो ई फोन कयोसी तव्हां जेको कैब वारे जो नंबर ॾिनो असां उन खे कॉल कयोसीं त हुन कल्ह चयई कि मां अची वेंदमि सुबुह जो छह वजे ताईं तव्हां सभु तयार थिंजो असां छह वजे खो पहिरियों ई तयार हुआसीं पर पोइ असां कैब वारे खे कॉल कईसीं त उहो न कॉल ई नथो खणे अलाए जवाबू ई नथो ॾिए हाणे असां सभु तयार थी वेठा आहियूं असांखे वञिणो घुमणु पोइ कडहिं बि अलाए कॾहिं कैब वारो ईंदो असां हाणे ॾिसो अठ थिया आहिनि छह चया हुया उन उन कि छह वजे अची वेंदमि हाणे अठ थी विया आहिनि तव्हां ॿुधायो ईअं सही ॻाल्हि आहे असां छा कयूं तव्हां ॿुधायो असांखे वापसि बि त अचिणो आहे राति जो अगरि असां कॾहिं वेंदासीं कॾहिं ईंदास असां देर सां वञऊं नवे ॾहे त पो ट्रैफ़िक बि थी वेंदी असां सुबुह जो जल्दी हिन करे सोचो हुओ की हलो ट्रैफिक न हूंदी असां जल्दी हली वेंदासीं पहुची वेंदासीं आगरा जल्दी पर हुन त ॾींहुं करे छॾियो हाणे देर थी वई त असां कीअं वञूं तव्हां मुखे ॿुधायो मां कीअं छा कयां तव्हां या त ॿियों कोई कैब वारो घुरायो या मूंखे मि या मां का कैंसिल कया टूर हाणे ॿुधायो मां छा कया कैब वारो फोन ई नथो खणे मुंहिंजो जय झूलेलाल